आङो फिसाफोरखौ जाहोनो थाखाय हायाबाबो नाहा मैहा थांनानै साम' खांख्राय लाबोयो जाहोफैयो फिसाफोरखौ फिसाइफोरखौ फिसाफोराथ' फिसाइफोराथ' मावनानै जाहोनो हाला नालाय आं साबाबो सुबाबो बिदि खस्थ' खालामनानै जायो आं दा मा खालामनो रावबो हाया आं नङाबानो दा ओंखायनो खस्थ' नाहा मैहा हाग्रा बंग्रा नागिरनानै जाहोफैनांगौ जायो बिमाया दा मा खालायनो आंहा राव आंहा जेबो राहा उपाय गैला आंनो खस्थ' खालामाबा दा आङो हानायखिनिखौ मावनानै जाहोलांनो हायोबा मोजां दा फिसाफोरा जेबो मावनो दांनो हाथ'वा उन्दै उन्दै दा ओंखायनो बिमाया खस्थ' मावनानै जाहोफैनांगौ जायो जेबो राहा लामा गैया खस्थ'यैनो जाहोगासिनो आङो दा